जय झूलेलाल ॾिठो वञे त अस्पतालूं बीमारियूं इहे ॿई हिक ॿिए सां जुड़ियल ई आहिनि नंढनि शहरनि में ॻोठनि में जीअं त सुठी सुविधाऊं न हूंदियूं आहिनि कॾहिं कंहिं नंढनि बीमारियुनि जे लाइ जीअं बुख़ार आहे खंघि आहे उन जे लाइ त नंढा डॉक्टर हूंदा आहिनि दवाख़ाना बि हूंदा आहिनि ऐं ठीक थी वेंदा आहिनि ऐं अगरि कंहिंखें वॾो प्रोब्लम अचे थो जीअं त हाट जो बाइ पास कैंसर जीअं असांजे मुल्क में ॾींहों ॾीहुं वधंदो रहियो आहे त इन जे लाइ उन्हनि खे वॾनि शहरनि में ई दवा कराइण लाइ अचिणो पवंदो आहे ऐं सुठियूं सुठियूं अस्पतालूं वॾनि शहरनि में ई हूंदियूं आहिनि इन जे करे अगरि कंहिंखें प्रोब्लम आहे कुझु वॾी दवा वॾी बीमारी ईंदी आहे त माण्हू नंढनि शहरनि खां अची वॾनि शहरनि में कुझु टाइम रहण लाइ ईंदा आहिनि जेसि ताईं उन जी सिहत बहितर थी वञे उते रहंदा आहिनि ऐं थी सघे त इन्हनि इन्हनि जे करे नंढनि शहरनि में बि कुझु अस्पतालियूं खोलियूं वञनि